وقت کے ساتھ ساتھ روایتی ہندوستانی لباس میں کئی اہم تبدیلیاں آئی ہیں اور کئی عوامل جدید دور کی ہندوستان میں خاص طور پر اردو بولنے والی برادریوں میں فیشن کے رجحانات کو متاثر کرتے ہی یہاں کچھ اہم نکات ہیں روایتی ہندوستانی میں بدلاؤ ڈیزائن اور سلائی میں تبدیلیاں پہلے کے مقابلے میں آج کل کے لباس زیادہ فٹ اور اسٹائلس ہوتے ہیں ماضی میں کپڑے زیادہ ڈھیلے ہوتے تھے جب کہ آج کل فٹ کٹنگ کا رجحان زیادہ ہے جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کی مدد سے کپڑوں کی ڈیزائن اور کڑھائی میں جدت آئی ہے کپڑوں کا انتخاب پہلے کپاس ریشم اور لینن جیسے روایتی کپڑوں کا استعمال ہوتا تھا آج کل ان کپڑوں کے ساتھ ساتھ سنتھیٹک اور مسٹ فیبریکس کا بھی استعمال بڑھ گیا رنگوں کا استعمال روایتی طور پر ہلکے اور قدرتی رنگ کا زیادہ پسند کیے جاتے ہیں موجودہ دور میں شوخ اور بولڈ رنگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے جدید دور کے عوامل جو فیشن کے رجحانات کو متاثر کرتے ہیں گلوبلائزیشن مغربی فیشن اور اسٹائلس کی ہندوستانی فیشن پر بہت زیادہ اثر پڑا انٹرنیٹ اور شوشل میڈیا نے لوگوں کو بین الاقوامی رجحانات سے جلدی باخبر کر دیا